क्या मैं सब्जी वाली दीदी से बात कर रही हूँ दीदी मैं पिछले हफ़्ते सब्ज़ी लेकर गई थी और वो बहुत ताज़ी थीं तो मेरे घर में शादी है मुझे आर्डर देना है सब्ज़ियों का तो आपके पास मिलेंगी क्या ताज़ी सब्ज़ियां आपके पास जो होंगी आप फिर बता दीजिए टोटल करके वो शादी के तभी चाहिए क्योंकि शादी है तो शादी के हिसाब से आप भिजवा देंगी आप उसका मुझे अमाउंट बता दें कुछ ज़्यादा ही है हम तो आपके डेली के कस्टमर हैं हाँ तो दीदी हम तो डेली वाले हैं ना आप ठीक तो लगाइए क्या दीदी तो आप हमसे क्या दूसरों से कमा लेना तो लगाइए बताइए दीदी ठीक है दीदी आप ही तो अपने आप में अभी लगा दिया है ना ठीक है दीदी तो आप सारी सब्ज़ियां भिजवा देंगे या फिर मैं आकर आर्डर दूँ जी बिलकुल ठीक है दीदी ओके ठीक है दीदी थैंक यू